अॼु मूंखे शादीअ जे वञिणो आहे त शादीअ जे वञण लाइ सोचा पई पहिरियों त पार्लर में वञा पर पार्लर में वेंदमि त ॾाढो टाइम लॻी वेंदो हिन करे मां मुंहुं जो मास्क घरु में ई वठी आयसि ऐं घरु में ई मां चयो वांदी वेहंदमि त हुनमें हणी छॾींदमि छाकाणि त मूंखे शाम जो ई शादीअ ते वञिणो हुयो त शाम ताईं पार्लर वञ हे वञ त हुते जाम टाइम थो लॻे जीअं ई मां मास्क मुंहुं ते हयो त मुंहुं ॾाढो थदो थदो लॻणु लॻो ऐं ॼण ते मज़ो अचनि लॻो पोइ जीअं ई मां मास्क लाथो ऐं मुंहुं धोतो त मुंहुं में मुंहिंजे एॾी सुठी चमक अची वई ऐं रोनक़ु अची वई त मुंहुं ॼण चिमकणि लॻो ऐं पोइ जीअं ई मां शादीअ ते वयसि सभु पुछणु लॻा त मुंहुं खे अॼु थो छा कयो तई त मां ॿुधायोमान अॼु मुंहुं ते मां मुंहुं जो मास्क हयो आहे हो बि घरु में पार्लर में कोन्ह वई हुयसि ऐं अधि पेसनि में मुंहिंजो कमु थी वियो आहे तॾहिं सभिनी मुंहिंजे साहेड़ियुनि पुछो त अहिड़ो कहिड़ो मास्क आहे जंहिंसा तुंहिंजो मुंहुं एॾो चिमकणु लॻो आहे मां चयोमास त मां हुओ मास्क हिन खां वठी आयसि ॿाजारि मां ई ऐं हयो त मासि